ओंखाम ओंख्रिखौथ' संनांगौ बायद'था सोलोंनांगौ बायद'था जाखायो उन्दै समाव एखम्बा बिमा बिफाया बायहेरायाव थांब्ला हारसिङै रोङा रोङा मावनानै दांनानै संनानै खावनानै जानानै थां माइ गायनो ओंखारलांबा बा बहाबा टाउन सहर थांबा बिमा बिमाया ओंखाम ओंख्रिया संनानै जादो होनबा रोङाबाबो नोङो गोसो होनानै संनानै जानाङो ओंखाम एखमब्ला दैब्रां दैब्र' ओंख्रिफ्रा एखम्ब्ला संख्रि नाङा एखम्ब्ला बानलु नाङा बेबायदिनो संदाव संदावैनो सानफ्रामबो मावदाव मावदावैनो संदाव संदावैनो रोंबाय दा ओंखाम ओंख्रिखौ ओंखामाबो एखम्ब्ला दै बुरजा जाबा दैब्र' जानोसै रायजानोसैलाय आरो एखम्ब्ला मोजां मोजाङै गोसो होनानै सोलोंबा संबा मोजां जानोसैलाय बिदिनो संदाव संदावैनो रोंलांबाय मोजां जालांबाय आं दा ओंखाम ओंख्रि संनायाव फाखा जाखाबाय बिदिनो अनला ओंख्रि संनाय नार्जि ओंख्रि संनाय बिदिनो लाब्रा लुब्रा बायदिसिना गासिबो रोंजोबबाय अनलाजों दावजों नार्जिजों अमा बेदरजों संनाय बेफोरखौबो हाजोबबाय मोजां जाबोबाय रोंजोबबाय आं दा बेफोरखौ संनो बायद'था जानानै बिमानि थिन्नायाव बिमानि बोसोनखौ लानांबाय संनांबाय मावनांबायना हायो आं गासै बुस्तु ओंखाम ओंख्रि संनायाव मोजां रोंजोबबाय माने दा बायहेरायावबो बेरायबा ह'टेलफ्राव गोथाव गोथाव संनाय मोदोमोना बेफोरखौसो माबोरै सङो इसि गोथाव गोथाव जोंनि संनाया माथो मोदोमा नांनानै संनो लुबैयो मा मा मोदोमनाय होयो बेफोरखौ मोनबा आंबो संगौ नङो जानो लुगैयो मोजां मोजां होयो ह'टेलाव जानो बिबा बेफोरखौ आंबो मावगौ नङो रोंबा मावनानै जाथारगौ आं नङो रोंनाया रोंखायो ओंखाम ओंख्रिखौ संनो मोजाङैनो रोंजोबखाबाय रोंखागौखा जोंनि खामानियाथ' बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनाय